गाइके दूधसँ बहुत तरीकेके सामान बनै छै गाइ बहुत ही लक्ष्मी मानल जाए छै हम लोकके घरमे गाइके सुबह शाम चारा देल जाइ छै गाइके दूधसँ दही बनै छै पनीर बनै छै बहुत तरीकेके सामग्री गाइके दूधसँ बनै छै गाइके सेवा करना बहुत ही पुण्यके काम मानल जाए छै आओर गाइके सेवा हम लोकके यहाँ आदमी बहुत ही खुशीसँ करै छै गाइके ज्यादा गर्मी पड़ैपर अस्नान कराएल जाए छै गाइके सुबह शाम चारा देल जाए छै गाइके जे भी मतलब खाएके सामान होइ छै ओकरा एकदम सफैअतसँ देल जाए छै जकरासँ गाइ एकदम स्वस्थ रहै आओर हृष्ट पुष्ट रहै ओकरा हृष्ट पुष्ट मतलब दवाइ देल जाए छै जकरासँ गाइ एकदम ई रहै फिट रहै ओकरा किसी तरीकाके दिक्कत नहि होइ गाइके टाइम टाइमपर खाना देल जाए छै गाइके चारा देल जाए छै गाइके साफ राखल जाए छै जाहिसँ ओकरा कोइ बेमारी नहि हो गाइ हमारे यहाँ बहुत ही ई मानल जाए छै गाइके गोबरसँ घरके निपल जाए छै हमारे यहाँ गाइके बहुत ही शुद्ध मानल जाए छै ओकर गोबरसँ पूजा पाठमे भी घर निपल जाए छै गोइठा बनाएल जाए छै जकरासँ गाइके बहुत नियमके मतलब माँके समान मानल जाए छै आओर गाइ बहुत ही लाभदाइ छै हम लोकके लिए गाइके बहुत ही ज्यादा ही हमलोकके यहाँ एकदम भगवानके समान पूजल जाए छै गाइ हम लोकके लिए बहुत ही मतलब फायदेमन्द छै गाइ हम लोकके बहुत तरीकेके सुविधा दै छै